हमारे यहाँ जो बनाने वाले चीज़ होती है घर पर घर पर बनाने वाली चीज़ जैसे कि चाय हुई तो चाय में पड़ता है अदरक चीनी चाय पत्ती यह सब यह सब वगैरह वगैरह दूध उध ऊ जैसे में वह भी पड़ जाता है तो ये पीने वाले चीज हो गई और उसके बाद शरबत हुआ तो उसमें चीनी डाल जाती है चीनी के बजाय जैसे कि मतलब कि रूह अफजा बनाना है वह भी मतलब पीने वाले ही हैं तो हम लोग बना लेते हैं वो शरबत हुआ वह पीने के लिए हैं और घर की मतलब जो भी मतलब सामग्री आती है सब मतलब बनाते हैं हम लोग पीने खाने वाली चीज़ पानी वगैरह हैं जैसे पानी तो फिर बनाना नहीं पड़ता हमें बाकि शरबत वगैरह चाय है यह सब बनाना पड़ता है तो बना कर दे देते हैं आगे चल कर भी मतलब यही हमारी नियत कि बनाने या वह पीने में हमें कोई दिक्कत नहीं हैं बहुत अच्छे से हम लोग बना लेते हैं इसने हमें लोगों को कोई कठिनाई नहीं आती है और खाना वगैरह वह सब तो बनता ही रहता है बाकी शरबत यह सब तो बनाते ही रहते हैं हम लोग जब भी आओ बहुत अच्छे बन जाता हैं और आसान भी हो जाता है हम लोगों को लिए बनाने में और पीने में काफ़ी लोगों को देने में यह सब हम हम लोगों को ज़्यादा मतलब पड़ता है कि बना लेते हैं और पी लेते हैं और किसी कोई आ गया घर पर फिर भी अगर कोई जैसे आ गया तो वह बनाना पड़ता है बना कर फिर जो पीने को किया जाता है तो पी लेते हैं हम लोग बाहरी लोगों को दे देते हैं कोई रिश्तेदार वगैरह आ गए हैं बोलते हैं फट से चाय बनाओ तो हाँ रख दिए बन गया है वह उसके बाद पीने के रहता है तो पी लेते हैं हम लोग ऐसे मतलब कोई दिक्कत नहीं आती है घरेलू काम हैं यह सब तो होता ही रहता हैं और यह सब खाने पीने की चीज़ है तो बन जाती हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती हैं इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं आगे भी हम लोग को मतलब यही है कि जो कोई आ गया अगर बोल दिया तो फट से मतलब रख देते हैं हम लोग कि हाँ हो जाए वह आदमी ऐसे ना जाने पाए उसको पीने का व्यवस्था किया जाए नाश्ता पानी ये सब दिया जाता है जो कि देते हैं हम लोग